हमसब तऽ मिथिलाके वासी छी आ सब पाबनि मनाबै छी आ सब पाबनिकेँ हमसब बहुत विशेष दै छियै विशेषता दै छियै जे आब चैत खत्म होयत आ बैसाखसँ जेना जुड़शीतल भेलै आ तऽ जुड़शीतल हमसब बहुत नीकसँ मनाबै छी जेना बरी भेलै ओहिमे सत्तूके हमरा सबके बहुत बहुत विशेषता छै हमसब एखन सत्तू नहि खाइ छी ओहिदिन आमके टिकुलाके चटनी हमसब एखन तक मुँहमे नहि लेलहुॅं हें आ नहि लेब आब ओहिदिन जुड़शीतल दिन ओ सत्तू आमक टिकुला ई सब उसरगा जायत चटनी बनायब ब्राह्मणकेँ परि जएतनि बरी भात चटनी तऽ अथी तखन हमसब अपने खायब तऽ हमसब सब पाबनिकेँ महत्त्व दै छियै जुड़शीतलकेँ विशेष महत्त्व छै छठि भेलै तऽ छठिओ हमरा सबकेँ बहुत महत्त्व रहैया जे ओ एहेन छठि परमेश्वरी छथि जे हुनका बहुत अथी सँ देल जाइ छनि ओहिमे ततेक विस्तार रहै छै आ हुनका ई नहि छुबू धियापुताकेँ लोक कात कऽ केँ राखैया जे हइ ई नहि छुबिहें ओ नहि छुबिहें छठि मैयाकेँ एखन पाबनि हेतनि आ अथी होली भेलै जेना तऽ होलीमे हमरा सबकेँ से मालपुआ बनैया खीर बनैया भगवतीके पातरि देल जाइ छनि ब्राह्मणकेँ नोत परलै कुमारिकेँ नोत परलै ब्राह्मण कुमारिकेँ खुआयल गेल तऽ ओहिमे जेना भेलै दू चारि रंगकेँ सब्जी बनायल गेलै भुजिया बनायल गेलै तरुआ पापड़ दहीबारा ई सब फगुओ मे लोक बनबैया जुड़शीतलमे सेहो हमसब दहीबारा बनबै छी तऽ हमरा सबके सब पाबनिके बड महत्त्व अहि भरदुतिया भेलै रक्षाबंधन भेलै सब पाबनि जेना छै तऽ मिथिलामे सब पाबनिकेँ हाँ सामा चकेवाकेँ तऽ हमसब ततेक महत्त्व देने छियनि जे सामा चकेवा तऽ हमसब बनेबे करै छी खेलेबे करै छियै नहि सामा चकेवा जहिया बनबै छी तऽ होइया जेना किछु हेरा गेल अछि तेना हमसब सब पाबनिकेँ बहुत महत्त्व दै छियै